ईअं त असां ॿार खे पंजे छहें सालें में ड्राइंग करणु सेखारजे हुन में कलर करणु सेखारजे कलर में जीअं अंबु केलो ड्राइंग करे ॾिजे हुन में ॿार खे चइजे हिन में कलर भरियो कलर भरे कर कलर ॿाहिरि न निकरणु खपे ऐं कलर जा रंग बि ॾेखारणु खपनि ही ॻाढ़ो आहे ही पीलो आहे ही साओ आहे हिन खां पोइ ॿार पाण ड्राइंग कंदा ऐं पाण सिखी वेंदा